ہم چھوٹے تھے جب تو بجلی وغیرہ زیادہ کٹ جاتی تھی تو اس کی وجہ سے موم بتی ہے لانٹین ہے یہ سب جلایا جاتا تھا جس کی وجہ سے اجالا ہوتا تھا اور اب ہم بڑے ہو گئے ہیں تو لائٹ بھی تو زیادہ نہیں کٹتی اور پھر ہمارے وہاں انویٹر بھی ہے آ گیا ہے انویٹر تو انویٹر بھی ہے جس کی وجہ سے اجالا بھی رہتا ہے اور ہمیں اندھیرا بھی نہیں ہوتا پہلے موم بتی لانٹین وغیرہ سے اجالا کیا جاتا تھا اب انویٹر آ گیا ہے تو اس کی وجہ سے اجالا رہتا ہے پہلے لائٹ زیادہ کٹتی تھی اب بہت کم کٹتی ہے